जोंनिया थांनाय बोसोराव थांनाय बोसोरनिफ्रायथ' बरथमान दासिम मोजाङैनो दङ माने इनकामा सेमोनबो बांद्राय गाज्रि नङा हाजिराखौ बेदिनो मास मोनसेनि गेजेराव मथा मथि जों बिसदिनखौ कन्टिनिउ मावदों बिनिफ्राय इनकामाथ' बिदिनो जानायनि अनगायै दाउ मानै माथामसो ओमफ्राय बिदिनो अमा मानै फिसा फिसा जोंनि बेंथलावनो बबेबा समाव अमानि फिसाफ्राबो अमा फिसाफ्राबो तिन हाजार साराइ तिन हाजार गाहाम थाङो अब्लाबो जों बेदिनो एसे एसे बुथुमनानै माने मानै बायना दोनबाय ओमफ्राय बेखौ फेदेरबाय लावबाय ओमफ्राय सेमोननि बायदिनो मथा मथि देग्लायबो एफाबां गाज्रि नङा देहाफ्राबो लोमजानाय साजानाय खमखाय जानाय लोंनायनि फारसे बाराखौ जायाखै दोननायफ्राथ' बे जोंनिया बरथ'मान बुंनो थाङोब्ला दाउ अमा बायनानै दोननायानो आरोखि जोंनि बेंकआ दा गासैबो मोजाङानो जों बरथ'मान मोजाङैनो सोलिनो हादों न'खराव जाग्रा गासैबो नोङो उखैनाङाखै गाननायफ्रा बिदिनो खुनुरुखम गांफा गांनैब्लाबो बायनानै जों थादों बिदिनो जादों ओमफ्राय सरखारनि बिदिनो सम लानानै मासखियानो माइरं एसे एसे मोननायजों जोंनिया बांद्राय माने गैयाब्लाबो रसा नाङाखै आरोखि जों माने उखै नाङाखै फास्टिं थानाङाखै दाथ' सेमोननि बायदिनो देग्लायबो नै बोसोर फुरायनोसै जों बरथमान मोजाङैनो सोलिगासिनो दं रंजायो गावनि देहा मोजां थासान्दियाव जेन'बा रसा नाङाखै आरोखि जागासिनो दं बोथिसे ओंखामनि थाखाय जों दा बरथमान बिदिनो जायो आरो खिन्थु दोनथुमनायनि जोंहा राहा गैया राहाया बे दाउ अमानि सायावनोसै गुन्दैफोरनि सायावनोसै ओमफ्राय फिसाफोरनो खरस बरस होनायनि सायावनोसै आरो दाथ' सोलिनायाथ' बिदिनो सोलिखासै हाजिरा मावग्राफोरनि खोथा जाहैबायदा मोनब्ला मोनबाय मोनाब्ला थाबाय न'फ्राव मावनांगौ जाहैयो आरो दा ओमफ्राय सोलिनायनि बिसय आरो मा होनबावनो दा बिदिनो जों मावनानै जानानै दं आरोखि